مذہبی مقامات پر تو الگ الگ جگہوں پر کافی تقریبات ہوتی ہیں الگ الگ ہی ہوتی ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ جو بھی تقریبات ہوں جس بھی مذہب میں ہوں اس سے کسی بھی لوکل پرسن یا آس پاس کسی کو بھی ڈسٹربینس نہیں ہونا چاہیے جیسے کا کافی شور شرابا بھی کیا جاتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ جو آپ کی شردھا ہے جو شردھا ہے آپ اس کو آرام سے پورا کیجیے یہاں پہ جیسے کہ مان لو مجھے چرچ میں چرچ میں جو یہ میٹنگ ہوتی ہے عبادت کی جاتی ہے ایوری سنڈے تو بہت شانتی سے کی جاتی ہے اور مسجد میں مسجد میں بھی جو وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے مائک کے ذریعے تو اس کو بھی والیوم کا خیال رکھا جاتا ہے آج کل تو ویسے بھی بینڈ ہے رات کو دس بجے کے بعد میں کسی بھی قسم کا شور شرابا کرنا اور ویسے اندر مسجدوں میں بھی آوازیں بند کر دی جا چکی ہیں کہ بہت ہی لو والیوم میں سب کچھ ہوتا ہے مندر میں میں بھی عبادت اور جو مندر میں کیا جاتا ہے کیرتن اور بھجن اور گرودوارے میں بھی کیرتن کیا جاتا ہے تو آج کل کافی دھیان رکھا جاتا ہے کہ آواز کم ہی رہے